हांव म्हाज्या घरान सगलें काम करता साफ सफाई सगळें करून जालें च्या बी पिवन जालें म्हणटकूत मागीर हांव टी वी पळोवपाक बसतां टी व्ही पळोवन जालें म्हणटकूत मागीर हांव इकरांक साडे एकरांक सुमार मागीर हांव शीत करूंक वयतां शीत बी जालें म्हणटकूत मागीर दोन जाय पसून तीन जाय पासून हांव टी वी पळयतां टी वी पळोवन जालें म्हणटकूत मागीर हांव बाजाराक बी खंय वचपाचें आहा जाल्यार हांव बाजारान वयतां बाजार घेवन मागीर हांव देड एक पसून म्हटल्यार हांव परतोन येतां आनी मागीर सांची आमी थंय बसतात सगली फामिली वाड्या वयली सगळीं जें बिल्डींगेतलीं आमी आमी उलोवपा बसतात आमचे खबरो कशें कितें जालें कशी दिवाळी जाली कशें हें जालीं तें आमी सगलें उलोयतात आनी तें मागीर उलोवन जालें म्हणटकूच मागीर हांव हें करता भुरग्यांक मागीर सकाळची म्हाका ती भुरगीं एक बायल येता व्हरपा म्हाका हांव मागीर ते गाडयेन वयता तेंची टॅक्सीन व्हरता आनी म्हाका ती थंय व्हरोन पावयता मागीर हांव भुरग्यांक म्हाज्या तेल बी लायता आनी मागीर हांव भुरग्यांक बीन तेल बिल लावन जालें म्हणटकूच तेंकां किदें खावड घालपाची तेंकां किदें पि हें घालपाची तें तेंकां हांव सगळें तेंच्या आवय बापायक सांगता तशें करून तें भुरग्यांक तेंच्यांनी घालपाचें मागीर हांव परतून मागीर हांव एक जालें म्हणटकूत हांव घरा कडेन येतां घरा कडेन येयलें म्हणटकूच परतून न्हालें बिलें परतून म्हाजें मागीर जेवपाचें येवपाचें पळयता जेता बियता आनी हांवें परतून मागीर हांव टी वी पळोवपाक वयता पळोवपा बसतां तितून म्हाजो टायमपास करता आनी आनी कोणा कडेन उलोवपाक वोसोन मेळना म्हाका आमी सांचे मागीर आमी सगळीं ग्रुपार सगलीं बसतात उलोवपाक आनी कशें उलोवन बीन जालें म्हणटकूत मागीर सातांक सुमार आमी येयली देवाक वात उजबाती बिजवात्यो लायल्यो ते पळय बी केले मागीर हांव तें टी वी लावपाक बसतां ते साडे एकरा पासून हांव टी वी लायतां आनी मागीर हांव निदोंग वयतां न्हिदोंग गेले म्हणटकूच मागीर तें सकाळीं उठता